हैलो हा दादी मुंहिंजे भाउ जे घर में शादी आहे अहमदाबाद त मुंहिंजो छोकिरो आहे न ओ तव्हांजे स्कूल जे तव्हांजे क्लास में पढ़ंदो आहे त मूंखे अठनि ॾींहं छुटी खपे उनजी त तव्हां महिरबानी करे उनजी छुटी मंज़ूर कयो पर ॾिसो न मुंहिंजी मुंहिंजे भाउ जे घर में शादी आहे त मां उन घर में प्रसंग ते न वेंदमि त सुभाणे उअ न ईंदो त मतिलब असांजे कुटुंब में असांजे घर में मगज़मारी थी पवंदी हाणे मु्हिंजे भाउ जे घर में शादीअ में त जरुर वञि जरुर असांजे वञिणो पवंदो असां छा आहे ठीकु आहे ॾिसो न रस्तो थिए न पोइ थोरा हिकु ॿ ॾींहं घटि करे करे ॾियो त मूंखे महिरबानी तव्हांजी त ॾिसो जरुरी वञिणी पवंदी त मां छा कया छोकिरा त रही कोन्ह सघंदो मुंहिंजो नंढो छोकिरो आहे हाणे नंढो आहे त हूअ शादीअ में अचण वञण जो शौक़ु आहे असांखे वठी वञिणो पवंदो तमामु ज़रूरी त कुझु रस्तो करे ॾियो हा त ठीकु आहे मां इन कुझु रस्तो ॾिया त मुंहिंजी घर वारी खे मां पहिरीं मोकलिया थो ॿियनि मिटु माइटनि सां गॾु ऐं मुंहिंजे छोकिरे सां मां पुठिया पोहची वेंदमि चारि ॾीहं तव्हां मतिलबु छुटी तव्हां असांजी मंज़ूर कई आहे तव्हांजी महिरबानी बसि हाणे घर ध्यानु ॾेई विया वेही करे पढ़ाई करे कोर्स कराईंदो मां पूरो ऐं जेको बाक़ी लेसन हूंदो सभु कराईंदो मां ऐं कोशिशि कंदासीं उहो कवर थी वेंदो तमामु सुठे नमूने ठीकु आहे महिरबानी तव्हांजी हा ठीकु आहे मां तव्हांखे पूरो भरोसो ॾिया थो असां उन जो लेसन पूरो कराईंदासीं ऐं पढ़ाईअ में वधीक होशियारु थी वञे अहिड़ो ध्यानु ॾींदासीं ऐं तमामु सुठे नमूने उन जो लेसन बाक़ी हूंदो हू सभु कराईंदासीं उन लाइ पूरी पूरी महिनत कंदासीं ॿियनि टी चारि ॾींहं खां पोइ निकिरी वञे त पहिरीं जेको पढ़ाई में कचो पोइ तव्हांखे शिकाइत न रहंदी ऐं तव्हांखे उअ पढ़ाई में असां कवर कराए वठंदा चए ॾींहं जेको तव्हां अठ ॾींहंनि जा पंद्राह वीह महीनो असां उन पुठिया ध्यानु ॾेई करे इम्तिहान अचे तेसि तई असां उनखे पढ़ाई ते ध्यानु ॾींदासीं ओ बि सुठे नमूने ठीकु आहे महिरबानी तव्हांजो खूब खूब धन्यवाद महिरबानी